एक चित्रकार म्हणून म्हाका कसल्याच आव्हानाक फुडें वचपाक पडलें ना म्हाका ज्यो ज्यो गोश्टी जाय आशिल्यो त्यो हांवें म्हाका मेळोवन घेतल्यो नोकरी करता करता हांव शिकलें काम करता करता हांवें म्हाका जाय त्यो गोश्टी जमोवन घेतल्यो आनी म्हजो जो छंद आसा चित्रकलेचो तो हांवें जपलो